मोसानायाव धोरोमारि बागुरुमबा मोसानायाव मोजां मोजां गोजा गोथां साद्रि दख'ना गोमो गाननांगौ बिदिनो बायदिसिना दानि गोदान मुगायाव मोसानाय इउटुबआव गोबां बे बायदिनो गोदान गोदान सिनेमानि एक्टर एट्रिसनि मोसानायखौ नुनानै सोलोङो गाज्रि गाज्रि द्रेस गानो खायसे बेफोरखौ आं मोजां मोना जोंनि बर' हारियाव मोजाङै फुल द्रेस गानांगौ मोजां मोसानांगौ गोबां बे बायदिनो मानसिफ्रा गोदाव सोराव मोसाना होलाबायो बे बायदि होनो नाङा जेखिजाया मानो मोजाङै ड्रेस गाननानै मोसानांगौ अब्ला बयजोंबो मोजां मोनजायो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा मोजां मोजां बेबायदिनो मोजां मोजां मोसानाय लाबोथों आरो जोंबो बेबायदिनो मोजां मोजाङै दानि जुगाव गोबां दानि जुगाव फिसाफोरखौ मोजाङै फोरोंलांनो हाथों मोसानाय मुसुरनायाव बेबायदिनो गोबां फोरोंलांनो हानाय जाथों गोबां बे बायदिनो रोंगौथि जाथों बर' हारि माहारिया गोजौ थाखोनि मानसि जालांनो हाथों गोरों गोरा जानानै बेबायदिनो मोजां मोजां मोसानाय देखायनाय लाबोनाय रोंगौथि जेब्ला गुबुन हारिनिफोरजों मोजां मोनजानाय बादि जोंनि बे भारत हादराव गुबुन गुबुन कानट्रिनि मानसिफ्राबो नायनानै जेन मोजां मोनो गासैबो गासैबो सुबुंफ्रा हामजानाय बायदि गाननांगौ जोमनांगौ मोजाङै मोसानानै दिन्थिलांनो हाथों बे बायदिनो गोबां अनसाय जानाय गुबुन हारिनि मानसिफोरजों अनजानाय बे बायदिनो मोजां मोनजानाय बयजोंबो अनसाय जानाय बे बादि जालांनो हाथों बेखौनो जों बयखौबो खावलायो गोबां बेबायदिनो मोसानाय मुसुनायजों जोङो जौगाहोनो हायो सोलोंनो हायो जोंनि गोदान देरबोनाय गथ'फ्राबो जेन' जेन मोजां मोजां सोलोंलांनो हायो बेफोरबादि मोसानाय मुसुनाय इउटुबफ्राव नायनानै नुनानै गोरोंफोरनिफ्राइ सोलों लांनो हायो बे बायदिनो